अचो त मां तव्हांखे सिंधियुनि जा मशहूरु ॾिणु ॿुधाया लाल लोई तिरमूरी गोगियो नंढी थधिड़ी वॾी थधिड़ी नागपंचमी वसंतपंचमी आखाड़ी तीज महालक्ष्मी ॾिआरी रखड़ी चेटी चण्ड इहे सभु असांजे सिंधीनि भाषाउनि जा असांजा ॾिणु वार आहिनि जंहिंमें असी सिंधी सभु गॾिजी मिली करे मल्हाईंदा आहिनि